आङो बागान खालामनाय एबा बागान खालामजेन्नायाव आङो बिदिनो गामिनि माखासे लोगोफोरनि एबा दस्रा जायगानि लोगोफोरनिखौ नुनानै गोसो जाजेनदों आरो ना बिसिनि समायना रमायना बागान खालामनायफोर दोननायखौ नुनानै आंबो खालामनो गोसो जाजेनदोंमोन आरो ओमफाय आङो बिसिनिखौ नुयै नुयैनो खालाम जेनबाय आरो दा खालामबाय थायो आरो आङो बिबार बागान एबा बायदि सिना बिफां लाइफांनि बागान गायनानै दोनो आङो न'आव दा